فلٹر کرنے کے طریقے ناخالی زراعت کو نکالنے کے لیے کپڑا یا کافی فلٹر کا استعمال پانی کو کسی صاف کپڑے ک ہے یا کافی فلٹر کے ذریعے چھان لیں یہ بڑے زراعت اور گندگی کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے ایک پلاسٹک کی بوتل کا نچلا حصہ کاٹ لیں بوتل کے منہ پر ایک کپڑا باندیں بوتل میں تاہ بتح ریت چارکول اگر آپ کے پاس دستیاب ہو تو اور پھر بجری ڈالیں گدلے پانی کو اس فلٹر سے گزاریں یہ ایک ابتدائی قسم کا فلٹر ہے جو بڑے زراعت کو روکتا ہے پانی کو کسی برتن میں ڈال کر تیز آنچ پر ابالیں جب پانی میں بڑے بل بلے اٹھنے لگے ہیں تو اسے کم از کم ایک منٹ تک ابلنے دیں اگر آپ ستح سمندر سے زیادہ اونچائی پر ہیں تقریباً پینسٹھ سو فٹ سے زیادہ تو اسے تین منٹ تک ابال لیں ابلنے کے بعد پانی کو ٹھنڈا ہونے دیں اور پھر اسے صاف برتن میں محفوظ کریں یہ طریقہ زیادہ تر نقصان دہ جراثم اور وائرس کو مار دیتا ہے اگر پانی کو ابالنا ممکن نہ ہو تو آپ گھریلو بلیچ کا استعمال کر سکتے ہیں صرف سادہ بغیر خوشبو والا کلورن بلیچ استعمال کریں جس میں فائیو پوائنٹ ٹوونٹی فائیو پرسینٹ یا سکس پرسینٹ سوڈیم ہائپوکلورائٹ ہے گدلے پانی کو پہلے فلٹر کر لے لیں کر لیں پھر ایک لیٹر صاف پانی میں بلیچ کے تقریباً دو قطرے ڈالیں اور اچھی طرح ابالیں اسے کم از کم تیس منٹ کے لیے چھوڑ دیں استعمال کرنے سے پہلے پانی میں کلورن کی ہلکی سی بو آ جائے آ آنی چاہیے اگر ہو نہیں آتی ہے تو ایک قطرہ اور ڈال کر پندرہ منٹ انتظار کریں حاملہ خواتون بزرگ افراد اور بیمار لوگوں کے لیے یہ طریقہ احتیاط سے استعمال کرے